कोंकणी उतरां आनी जीं जायती म्हणी हान तीं म्हाका खूब आवडटा

आनी आनी एक म्हण आहा जी की नाचों कोवोना आंगोण वांकडें ओहीय म्होण हा की ती म्हाका खूब आवडटा